आंनि बावयैसो सिगां फालिनाय फोरबोआनो जाहैबाय ख्रिसमाष्ट जायखौ जोङो बरदिन दोननानैबो बुङो बियो ख्रिष्टियानफोरनि गोनांथार आर देरसिनथार मोनसे फोरबो

बिनिखायनो गोसोआ रंजानाय मोनो मानो होनोबा गोजाननि खाथिनि जाथि खुरमा ज' ज' जानानै जोङो बेखौ फालिनो मोननायखाय आरो लोगोसे बियो नेसनेल ल' नङा मोनसे इनटारनेसनेल फोरबो खाय दा इन्टारनेसनेलआवनो गासिबावबो हलिदे जाजोबनायलाय जोङो ज' खौसेयै माने गाबागाव बेस्टखौ गारजोब नानैबाबो जोङो ज' फालियो दा जोङो ख्रिसमास्ट दे जायहा टुइनटिफाइब दिसेम्बर बेखौ जोङो टुइनटिफर दिसेम्बर निफ्राइनो गिर्जा न'आव ज' फालिनाय जायो जोंनि नखरनि बारैबो जोंनि गिर्जानि जे मेम्बारफोर जों जयै फालिनाय जायो जोंनि फालिनायाव बिदिनो जोङो फुंनिफ्रायनो गिर्जा हाबो आरो गिर्जा गनायनि उनावहाय माने गिर्जाआव मोनसे जानाय लोंनाय बिदि जायो बे जानाय लोंनाआवनो जोंना मेनआनो जाहैबाय अमा बेदर जानाय जायो जोङो अमा बेदरजों लोगोसे बिदिनो सोरबा लारु बानायनाय फिथा बानायनाय एनथाब बानायनाय बिदिखौबो जोङो माने जायो दा गिर्जायाव जाखांनानै जोङो न'आव फैयो न'आवबो बिबादिनो गामिनि खाथि खालानि आरो बयखौबो जायखौनो मोनो बेखौनो इनभाइट खालामनानैहाय जोङो बेदर आखाय जायो अमा जायो जायफ्रा अमा जाया बिसोरनो दाउ जाहोनाय जायो आरो बे माइब्रानि फिथा जोङो जोंनि लखेल आव बेखौ लारु होननानै बुङो जायखौहाय थावनि थावनि फिथाबो होनो आरो एनटाव बिदिनो सिबिंनि सिबिंनि लादु बानायो बिफोरबायदि गोबां मानि जानाय लोंनायखौ जोङो बानायो दा बिफोरावहाय जोङो गिर्जानि गदोंब्लाबो जोङो साननै सानथामखौ माने एक थारिकसिम एख जानुवारिसिमखौनो जोङो रंजानाय जायो बे रंजानायआव मोसायो बिदिनो मेथाय खनो दामग्रा आगजुफोर दामो जोङो बिदि दामनानै मोसानानै मेथाय खननानै जोङो रंजायो आरो दा आंनि बावयैसो सिगां फालिनाय फोरबोआ बे ख्रिसमास्ट आनो आरो लोगोसे माने गाव गावनि स्पेसेल आलासि फोरखौबो लेंहरनानै जोङो आरोबाव बे ख्रिसमास्टनि बारैबो बे साननै सानथाम उनावबाबो जोङो गाबागाव न'आव थाजोबनाय जायैखाय गाबागाव न'आव फोजोब खांनानै आरोबाव जोङो फिनै बै स्पीशियल गेस्ट फोरखौबो लेंहरनानै जोङो आर खनसेबाव रंजाबावनाय जायो